दादा मां हितेष थो ॻाल्हायां मां तव्हांजे होटल सदगुरू में हाणे ऑडर ॾिनो हुओ मुंहिंजो ऑडर आयो आहे ऐं मां तमामु शयुनि जो ऑडर ॾिनो हुओ पर ऑडर सुठो नाहे जीअं त मां पालक पनीर घुरायो फ्राइड राइस घुराई वेज कोल्हापुरी घुराई उहो वेज खीमा घुराई मशरूम कढ़ाई घुराई ऐं चांवर राइस घुराया ऐं मिठे में गुलाब जामुन घुराया घुरायो ऐं मां ई कंप्लेन थो कया की मां हिनजी पेकिंग बि सुठी न हुई ऐं असां हिक ॿ शइ खाधी हुननि में बांस थी अचे ऐं शायदि उहो हिकिड़ो मुंहिंजे हुन में आइटम बि मिसिंग आहे मां गुलाब जामुन ऑडर कयो हुओ त उहो आइटम बि हुन में न हो ऐं जाम शयुनि जी पेकिंग बि सुठी नाहे पेकिंग मां पासे मां तेल थो वहे ऐं फ्राइड राइस जी बि पेकिंग नाहे बराबरि हुन में बि तेल वधीक आहे हुन मां बि पेकिंग मां तेल थो निकिरे ऐं मुंहिंजी हिकिड़ी शइ बि मिसिंग आहे गुलाब जामुन हुन में हिनकरे मां इहो ऑडर रीटन थो करणु चाहियां मूंखे ई सभु ऑडर जो वरी तव्हां सेम वापसि रीऑडर मोकिलियो